आइके समयमे जे छै से फोटो घिचबाके लेल बहुत तरहसऽ जे छै से मोबाइल कैमरा वगैरह बहुत तरहसे चीज आबि गेल छै एइमे जे छै से विज्ञापन एहन बढ़ि गेलै हँ दुनिया जैमे एडिटिङ्ग ई सब फल्लाँ चिल्लाँ जे छै बहुत तरहके आबि गेल छै ओइमे फोटो जे छै सोशल मीडिया ई सबके जरिये बहुत तरहसऽ जे छै से प्रचार प्रसार भए सकैए वैहके जरिये जे छै से ओइपर अनुभव आदमी सबसऽ प्राप्त भए सकैए जे कोन प्रकारसऽ हमर फोटो के केहन अनुभव रहलै नै रहलैए हें इएहा अनुकूल जे छै से आदमी सबसऽ कोनो तरहके फोटो के बारेमे विचार विमर्श जे छै से ओइपर भए सकैए और अनुभव अपन दए सकैए जे केहन हमर जे छै से घिचल फोटो के हुनका रूपमे केहन ओइपर रहलै हँ प्रतिक्रिया इएहा लेल